सिमेरा सिमरिया मन्दिरमे बहुत अच्छा गेट है गेट छै आओर बहुत सारे भगवान छै भोले बाबा शिव म शिव मन्दिरमे तऽ भोले बाबा माता पार्वती दुर्गा माँ बहुत सारे है छै बहुत अच्छा गेट बहुत अच्छा मन्दिर ओजे तऽ बहुत मन लागै छै दोकानदारी बहुत बहुत किछु छै नहाय नहाय कऽ आदमी पूजा करै छै पाठ करै छै कोइ तऽ भगवानपर विश्वास नहि करै छै लेकिन भोलेनाथ भगवान भोलेनाथपर तऽ धि विश्वास राखयके चाही जे डॉक्टर डॉक डॉक्टरसँ जो रोग बिमारी नहि छु छूटै छै लेकिन भगवान भोलेनाथके एक मिट्टियो उठाय कऽ कोइ लगाय लै छै कोइ कङ्गन जे हाथमे पिन्है छै ओ कङ्गन कङ्गन धोए कऽ पिन्है छै तऽ ओकरो बिमारी छूटि जाइ छै बहुत आदमी होइ छै जे कहीँसँ एकदम छु छुटबे नहि करै छै बिमारी डा डॉक्टर बहुत सारे देखबै छै लेकिन छूटैत नहि छै आर थोड़ा भभूत लगाय कऽ ओ थोड़ा जल पिला कऽ देखौ देखौ तुरन्त पेशेंट ठीक होइ जाइ छै तऽ भगवानपर विश्वास करयके चाही बहुत लोक तऽ नहि करै छै लापरवाही करै छै जे इएह केलियौ उएह केलियौ कोइ विश्वासे नहि करै छै भगवान एतेक सस्ता जे तुरन्त एकदम माङ्गबै जे ई चीज हइ ई चीज हइ कभी अइसे नहि होतौ जइसे अपन माय बापसँ प्यार क करै छियह हमेसभ वइसे ही भगवानके साथमे प्यार करयके चाही वइसे ही धियान दयके चाही जे आइ हमर बाल बच्चा भूखल भूखल छै वइसे ही भगवानोके धियान दयके चाही जे हमर भगवानके आइ पूजा नहि होलौ मनुष्य जइसे भगवानके करयके चाही आर दिलसँ दिल मिलाय कऽ चाही जइसे जइसे मनुष्यके साथ बेटा बेटीके साथ दिल मिलाय छियौ माय बापके साथ दिल मिलाय छियौ वइसे ही भगवानके साथ विश्वास कए कऽ दिल मिलाय कऽ चाही पूजा पाठ करयके समय ककरोपर धियान दयके नहि चाही आँखि बन्द कर सोझे भगवानके धियान दयके चाही भाय एवम बहन धियान दयके तऽ देखौ जे भगवान छै कि नहि भगवान जरूर छै हमेओ एक आदमीके ने घर गेलियै तऽ एगो बेटीके नऽ दू दिन दू दिनसँ ओ अन्न पानि किछु नहि खाइत रहय तऽ हम गुरु बहे बहिनकेँ कहलियौ कि भगवान गुरु बहिन कानहु पीटहु मत भगवानके विश्वास करि जल जल भभूत न जल पिलाय दहौ भगवान भगवानके जल ढारि कऽ उएह जल पिलाय दहौ आर भभूत लगाय दहौ देखहो तुम्हार बेटी ठीक होय जयतहु लेकिन पीलाके बाद एकदम तुरन्त ठीक होय गेलहु तऽ उएह दुआरे भगवान भोलेनाथपर विश्वास रखयके चाही